बिहारमे अच्छासँ पर्व मनाओल जाइ छै अच्छा पर्व होइ छै छैठ पर्वमे सूप किनल जाइ छै पकवान बनाओल जाइ छै फल फलहार किनल जाइ छै अच्छासँ सजय धजय छै लोग एक खरना होइ छै ओकरबाद उपवास होइ छै हाथ उठाओल जाइ छै बढ़िआँसँ लोग सजय छै धजय छै घाटपर जाइ छै सजबय धजबय छै पर हाथ उठाबय छै पहिला अर्घ होइ छै दूसरा अर्घ होइ छै हाथ उठाकऽ आबय छथिन तब बाल बुतरूके खाना पीना दै छथिन पूजा पाठ बढ़िआँसँ करल जाइ छै मोनसँ बढ़िआँसँ पूजा पाठ करिकऽ धरिकऽ रखय छै बिहारमे अच्छा परम्परा छै कि जे बढ़िआँसँ पढ़ि करि धरिकऽ शादी बियाह जेना जे होइ छै सबचीज मिल जुलि कऽ करय छियै धरय छियै गीत नाद सबचीज होइ छै सबगोटाके मिलबय छियै जुलय छियै सब गाबय छियै बजबय छियै रहय छियै एक साथ होइके सब लगन बियाह शादीमे सब बढ़िआँसँ मनबय छियै अपना समाजके एकता करिकऽ रखय छियै मिल जुलिके चलय छियै सब गोटा मिलय छियै एक साथ मिलकऽ रहय छियै करय छियै जे एना करहो ओना करहो हे ई होइ छै उ होइ छै जगरना होइ छै एखन चुमान छिकऽ ई छिकऽ मटकोर छिकऽ करि करि कऽ सबचीज रखय छियै धरैय छियै कपड़ा लत्ता किनय छियै बेचय छियै बाल बच्चाके सबके सबके दै छियै करय छियै लए कऽ चलय छियै ओकरा बढ़िआँसँ पिनहाबा ओरहाबा देन नेन करय छियै सब गीत नाद होइ छै सब गोतिया लिया बोलबय छियै सबके बोलायके सबके इकठ्ठा करि कऽ सब अथी कराओल जाइ छै मनाोल जाइ छै इएह सब होइ छै बिहारमे बहुत किछु अच्छा छै बहुत सो जे परम्परा रहय ओएह परम्परा अभियो छै तनी मनी जे छै से बदललै हन आर किछु नहि छै जेना छै रहय ओनाही छै सब मिल जुलि कऽ चलय छियै सब समाजमे एकता बना कऽ रहय छियै करय छियै मिलय छियै सबके सब मिल जुलि कऽ कहय छियै हे लगन छै ई छै उ छै एना किनबय उ किनबय कपड़ा किनबय सड़िया किनबय बाल बच्चाके कपड़ा लत्ता देबय श्रिङ्गारके सामान किनबय ई किनबय उ किनबय हे ई पिन्हबय लहठी पिन्हबय चूड़ी पिन्हबय हे एना होतय सबचीज करि कऽ चलय छियै धरय छियै सब लै छियै सबगोटा मिल जुलिकऽ चलबय हे गीत नाद होतय हे ई करबय पूजा करयमे पूजामे धूप भेलय अगरबत्ती भेलय जल भेलय फूल भेलय सबचीज लए के चलय छियै करय छियै पूजा पाठ एक मिलके करय छियै सबगोटा सिखबय छियै कहय छियै हे मिल जुलिके चलिहे रहिये बढ़िआँसँ रहबै तऽ लक्ष्मीके बास छै लक्ष्मी मिल जुलिकऽ रहबय करबय जेना जे होत सब तैं मिल कऽ जुलि कऽ करय छियै धरय छियै सब मिलकऽ अपन रहय छियै करय छियै कपड़ा लत्ता जेना जे होइ छै खरिदय छियै कहय छियै हे आइ ई चीज छिकै चलय ई चीज पिन्हबै ई एना करबय सब मिलके जुलि के करय छियै धरय छियै जेना जे होइ छै सब एनाही रहय छै लोग बिहारमे बिहार अच्छा देश छै बिहारमे सब एकता बना कऽ रहय छै ई नहि छै कि जे अथी करिके लड़िके झगैड़िके नैहिसे सब नहि छै एकता बनाकऽ रहल जाइ छै एकता मिलि जुलि कऽ रहलासँ सबके लक्ष्मीके बास छै इएह सब कहल जाइ छै बिहार एगो अच्छा देश होलय जाइ है सब करल धरल जाइ छै बाल बच्चा सबके पेहनाबा ओढ़ावा सब एकता बनाकऽ समाजमे कोनो किछु विधिके पूर्वक भेलय हे आइ ई हिनका घरमे छै चलियै शादी छिकै बेटीके छिकै बेटाके छिकै चलियै मिल जुलिके रहबय करबय एना करयके छै ओना करयके छै जेना जे होत सब करियै सब मिलि जुलिके करय छै अथी रहय छियै इकठ्ठा बना कऽ सब मिलिजुलि कऽ रहय छियै तऽ अच्छासँ बनय छै भनय छै करय छियै धरय छियै मिल जुलि कऽ बनबय छियै खरीददारी करय छियै मार्केटिंग करय छियै सबचीज होइ छै करय धरयके रहय छियै इएह सब होइ छै कि जे बिहारमे जेना जे करल जाइ छै सब अच्छा समाजसँ मिलि जुलिके समन्वय एकता बनाके रहय छियै जे चल हे ई किनबय आइ सड़िया किनयके छै धोती किनबय हे एना होइ छै हे ई बीध होतय हे ओना होतय हे ईसब करय छियै मटिकोर चुमान ईसब चीज होइ छै करय छियै इएह सब चलय छै जेना जे ओरियाइ छै सब मिलि जुलिके एकता बनाके रहय छियै करय छियै ओएह सब समाजमे मिलले सँ करले सँ एकते बनेलासँ होइ छै बिहारके देशके रीति इएह छै कि जे मिलि जुलिके रहलौं तब बढ़िआँ छै नहि रहलहुँ तब नहि छै इएह सब कहय जे मिल जुलिके रहियै करियै एकता बना कऽ रहबे तऽ सबचीज होत नहि रहबे तऽ